लैपटॉप हानिकारको छै जते उपकारक उपकरण छै लैपटॉप पर हम लगातार काज करय सॅं हमर ऑंखि पर गलत असर परि सकैत अछि ओकर लाइट के रिफलेक्ट सॅं हमर ऑंखि के रोशनी कमजोरो भऽ सकैया तैं हमरा ओहि पर लिमिटेड ओहि पर